जोंनि गामि ओनसोलाव दासिमबो रांखान्थिया सोलायाखै मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव दासिमबो रांनि थाखायनो गोबां खस्थ' जानानै दङ आरो गोबां अल'खथआव गोगलैनानै दं बेफोर रांखान्थिफोरा दासिमबो सोलायनायखौ नुनो मोनाखै